جی ہاں ہم ایسے پہاڑی علاقے میں بھی گئے ہیں اور ریتیلے استھان پر بھی گئے ہیں جب ہم راجستھان گئے تھے تو وہاں ریت کے ٹیلے تھے اس ریت کے ٹیلے پر جب ہم چڑھ رہے تھے تو ہم خود چڑھتے وقت بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا اسی طریقے سے پہاڑی علاقے میں بھی ہم گئے ہیں اور پہاڑی علاقوں پہ جب ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو وہاں پر کئی طرح کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں تو پورے شہر کا نظارہ بہت اچھا لگتا ہے